ریاستی نقل و حمل کا معیار ہمارے ہندوستان میں بہت اَچّھا اور بہت بہترین ہے خاص طور پر جب ہم لوگ کسی سفر پر نکلتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی نقل و حمال کتنی اچّھی ہو گئی ہیں یہاں کی سڑکیں بہت اچّھی ہو ہوتی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے ٹرانسپورٹ کا کا نظام بہت اچّھا ہو گیا ہے بہت اَچّھی اچّھی بسیں سڑکوں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس طریقے سے ٹرینوں بہت ساری آ گئی ہیں جو کہ ہمارے سفر کے لیے بہت آسان ہو گیا اور طرح طرح کے ہوائی جہاز دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے نقل و حمل میں کام آتی ہیں لیکن ان سب کے باوجود ہم لوگ آج کل کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ہندوستان کے اندر تیل کے حادثات بہت زیادہ ہو رہے ہیں جگہ جگہ پر ٹرین کا حادثہ ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پر حکومت کو غور کرنا چاہیے اور جہاں پر ریلوے کے اندر کمی نظر آ رہی ہو اس کو کمی کو دور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے تا کہ عام لوگوں کو کسی طرح کا نقصان نہ ہونے چاہیے